जी सर मैं पहले गया था गुजरात गुजरात जब शुरू में पहले गया तो वहाँ जाने के बाद हमको सबसे बड़ी कठिनाई हुई कि वहाँ की भाषा समझ में नहीं आई समझ में नहीं आई अकेले भाग कर गया था यहाँ से जाने के बाद गुजराती भाषा बिल्कुल समझ नहीं आती थी वहाँ खाने पीने होटल में जाओ कोई सामान माँगने के लिए जाओ तो हँसने लगते थे हमको कठिनाई लगी लेकिन वहीं मैं रहने लगा जब रहने लगा कुछ दिन के बाद हमको गुजरात में इतना अच्छा उनकी भाषा इतनी मीठी भाषा लगी गुजराती बात वासी तो मैं बॉम्बे भी गया लेकिन गुजरात जैसी जैसा हमको कहीं अच्छा नहीं लगा गुजरात में इतनी मीठी भाषा मिली इतनी मीठी लोग मिले वहाँ वहाँ के लोग हमको इतने अच्छे इतने प्यारे लगे कि ऐसी कोई कंट्री में हमको प्यार आदमी नहीं मिला ना कि इतना सज्जन आदमी मिले जितना कि हमको गुजरात में अच्छा लगा पर अब मैं बोम्बे में गया बोम्बे में भी रहा था वहाँ भी जाने में तो कठिनाई नहीं लगी क्योंकि वहाँ गए तो वहाँ खड़ी हिंदी में भाषा खड़ी हिंदी बोलो और सब कुछ पर्याप्त था मिल जाता था और काफ़ी समय तक वहाँ भी निकाला था बॉम्बे में भी निकाला गुजरात में तो केवल हम क़रीब पंद्रह सोलह साल रहे हैं लेकिन फिर भी यहाँ तक कि हमको गुजरात जैसी सिटी हमको कहीं बहुत गए हम दिल्ली भी गए कानपुर गए और और जगह जगह बनारस गए जौनपुर गए यहाँ तो है ही है इलाहाबाद यह सब सीटियों से सबसे बेटर हमको गुजरात ही लगा दिल्ली गया अभी दिल्ली हाल में गया था तो दिल्ली हाल में जाने का मतलब यह हुआ कि वहाँ सबसे बढ़िया हमको ख़ूबी लगी है कि वह लाल क़िला देखा हमने

अब तो थे वहाँ रुके थे लेकिन दिल्ली भी शहर हमको अच्छा लगा लेकिन सबसे बेटर तो हमको गुजरात ही लगा आज भी गुजरात अच्छा लगता है क्योंकि गुजरात की भाषा जो है वहाँ के लोग इतने मीठे होते हैं इतनी मीठी मीठी भाषा लगती है हमको बोलने में रहने में सब कुछ कोई कठिनाई नहीं होती अब तो पहले थी एक भी एक दो दिन थी दो दिन के बाद तो मैं क्लियर हो गया था और महाराष्ट्र में महाराष्ट्र में आमतौर से ठीक है चलो जैसा है वैसा है लेकिन यहाँ तो बिल्कुल ठीक है दिल्ली भी ठीक है कानपुर भी ठीक भाषाएँ तो अलग अलग हैं ही हैं लेकिन खड़ी हिंदी तो सभी बोल रहे हैं और ठीक है